प्रदीप कुमार बोलते हो भाई जी मैं हेमंत बात कर रहा हूँ हिंडोन सिटी से मुझे कुछ फल चाहिए थे तो मतलब क्या हिसाब चलता है थोड़ा उसी हिसाब से है या थोड़ा रेट का कुछ कितना हो गया अभी आम है केला है आपके पास नहीं है बिल्कुल ताजा हे ना फ्रेस फ्रेस माल की आती है ना गाड़ी कहीं पहले के गोदामों से आ रहे हो तो आम क्या भाव चल रहा है भाई एक सौ बीस हमे दो के जी चाहिए तो आप ठीक बता दीजिए एक बार केला चाहिए दो किलो हाँ केले का तो वहीं भाव है अभी ना वो चाहिएगा तो हम आपको बता देंगे लेकिन अब फिलहाल तो यही चाहिए बच्चों के लिए तो अरे ख़राब ख़राब हो जाते है ना अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है उसका खाने वाले भी नहीं है बच्चे हैं दो बस उनको चाहिए गर्मियों में ताज़ा है काफ़ी मिल जाते हैं और इस टेम पे क्या है कि कम मिलते हैं कहीं बाजार में देखने को नहीं मिलते कभी कबार दिखते हैं तो इसलिए आपको बोला हमने हाँ तो क्या एक बार बताओगे दो किलो की क्या रेट लगाओगे आप ना मार्केट में मैंने पूछा था वो सौ रुपए में दे रहे थे हाँ जी और केला भी फ्रेश है या पुराना रखा है या कल परसों का रखा हुआ आपके पास वही चिपका रहे हो तो आप घर पे भेज देना हमारे हाँ जो घर पे देके जाएगा वो पैसे भी लेता चला जाएगा अपना जितना ले जाएगा उसका